میں ہفتے میں تقریباً ایک بار اور اس طرح سے مہینے میں دو بار کھا لیا اس طریقے سے ہر سال میں کہیں دس بار دس بار میں باہر کھانا پسند کرتا ہوں ان کا ذائقہ باہر کے کھانے کا ذائقہ گھر کے ذائقے سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے اس طور پہ بھی مختلف ہوتا ہے کہ وہاں کا جو ذائقہ ہوتا ہے باہر کا ذائقہ وہ اچھا نہیں ہوتا ہے اس سے بیماریاں ہو جنم لیتی ہیں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں قبض ہوتے ہیں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں کیوںکہ وہ روڈ پر بھی گرد و غبار سے لدا رہتا ہے اس لیے اس کا ذائقہ بہت زیادہ بدلا رہتا ہے کیوںکہ اس میں بنانے میں بھی تساہل برتا جاتا ہے لیکن گھروں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے گھروں پر کھانے بناتے وقت اچھے سے خاس خیال رکھا جاتا ہے اچھے سے اس کی صفائی ہوتی ہے اچھے سے اس کو دھویا جاتا ہے اچھے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں اچھے سے نظم و نسق کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے لیکن لیکن مارکیٹ میں باہر بازاروں میں کھانا جو بنتا ہے اس میں نہ نہ صحیح سے صاف ستھرائی ہوتی ہے نہ صحیح سے صفائی ہوتی ہے نہ صحیح سے اس کو اس کو اچھا دھویا جا صحیح سے اچھے سے دھویا جاتا ہے بس ایسے ہی اس کو بنا دیا جاتا ہے اس لیے اس کا کھانا اس سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے آپ ذائقے میں بھی وہ مختلف ہوتا ہے کھانا کھاتے وقت آپ کو ایک بات احساس ہوگا کہ وہاں کا گھر کا کھانا کچھ الگ ہی ذائقہ اس کے اندر ہوتا ہے اور باہر کے کھانے میں کچھ الگ ہی ذائقہ اس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر نہ صحیح سے تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن جب وہی کھانا جب گھر پہ کھایا جائے وہی کھانا جو گھر میں بنتا ہے وہی چیز وہی ڈش جو گھر میں بنتی ہے تو اس کی الگ اس کا الگ ہی ذائقہ ہوتا ہے اور اس طور پر بھی بہت سارے اور بھی بہت سارے مختلف ہوتے ہیں بہت سارے ذائقے میں بھی اس طرح کی جیسے مصالحے میں بھی باہر کے کھانے میں گرم گرم مصالحے ڈالے جاتے ہیں گرم گرم چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور مصالحے بھی بہت زیادہ ڈال دیے جاتے ہیں اور لیکن گھروں میں مصالحے کا اہتمام ہوتا ہے اس میں ایک اچھا سا اہتمام ہوتا ہے جتنی ضرورت ہو جتنی مقدار کی ضرورت ہے اتنے ہی مقدار اس میں ڈالے جاتے ہیں اس سے زیادہ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے